हमरा खेत मे जे फसल लागल रहैया तऽ ओहिमे पानिके आवश्यकता पड़ै छै फसल के तऽ बोरिंग लगायल जाइ छै बोरिंग लगाय कऽ पम्पिंग सेट सँ पानि पटायल जाइ छै खेत मे कीटाणु लागि जाइ छै तऽ ओहिके लेल जे छै दबाइ स्प्रे कयल जाइ छै आ कीड़ा अगर खेतके जमीनमे कीड़ा लागल अछि ओहिके लेल ओकर दबाइ तऽ अलग आबै छै ओ दबाइ अलग नीचा माटिमे मिलाकऽ देल जाइ छै फसल के जे छै पेड़ पौधा के अगर पैघ कयल जाइ छै बड़ा बनबै के लेल ओकरो दबाइ आबै छै जे पेड़ पौधा मे पौष्टिक आहार ओकरा मिलतै ओहिके लेल आबै छै दबाइ ओहिसँ पेड़ पौधा मे अपना आप के ओकरा मे गाछ सब बहुत नीक होइ छै पैघ होइ छै गाछ तकर गाछ छै जे हरा बनै छै गाछ बहुत सुन्दर होइ छै ओहिसँ अपन जे किछो भेटै छै जे दै छै अपन दुकानदार लग जाइ छै दुकानदार जे दै छै दबाइ ओ दबाइ आबि कऽ किसान छिट दै छै यूरिया मारल जाइ छै आर नव नव प्रकारके होइ छै हमरा तऽ ओतेक नहि मालुम यऽ ओ देल जाइ छै मौसमो के अथी सँ होइ छै जे मौसमो के पड़ै छै दबाइ एहि मौसम मे ई दबाइ फसलमे पड़ना चाही ओ पड़ै छै ओहिसँ अपन फसल होइ छै